जिसलै अस न्हानें होनें ते अपने कन्न ते होर बॉड्डी पार्ट बी पार्ट गी बचानां बड़ा जरूरी होंदा केंई बारी नक्क बचानां बी जरूरी होई जंदा क्योंकि नक्के च केंई बारी पानी बी चली जंदा ते केंई बारी अग्गैं पिच्छें लग्गी बी जा ते तां बी बड़ा नुक्सान हेई जंदा जे लग्गी जा ते असैं जरूरी एह् ऐ कि पैह्लै गल्ल जे तुआढ़े कोल कोई कासटियम गागलस बगैरा कोई बी नी हैन बगैरा नेंई हैन कोई बी चीज़ां नेंई हैन ओह्दी बज़ह कन्नैं कन्न ते नक्क बचाई सकनें ते ट्राई करनां कि एह्दे बिच्च पानी दिक्खियै गै तारी मारो अग्गैं पिच्छैं दिक्खियै पानी मारन फिर बी अगर तुस रिजनिंग करी सको ते असें ते स्विमिंग कास्ट्यूम लेई लैनी चाही दी जियां कि कैप होंदी टोपी होंदी गोल टोपी होंदी जिसी पान्नें होन्ने ते कन्नै च पानी नी जंदा ते इक चशमा होंदा जिस दी बज़ह् कन्नैं अक्खियें च अक्खियैं च बी पानी नी जंदा त् ओह् उ'नेंगी लाईयै तारी पूरी उ'नेंगी लाईयै पैनी च डाइव पुट्टनी चाही दी नेंई ते बंदे दा ट्राई करनें दा नेंई रै कि जे जिसलै ओह् ला्गे ते नां साढ़े कन्नैं च पानी जानां ते नां साढ़े अक्खां च पानी जानां जेह्दी बजह् नाल केह् होनां कि असैं अच्छे कन्नैं न्हाई लैना